मेरा नांऽ अमित शर्मा ऐ ते मैं सुम्ब ग्रांऽ बिच्च रौह्ना होन्ना ऐ ते सांबा डिस्टिक दो अन्दर जि'यां के पानी साफ करने दे ते प्यूरिफाई करने दे बड़े सारे घरेलू जेह्ड़े नुशके अस बनान्ने होन्ने आं तरीके पर घरा बिच्च पीने दा पानी जेह्ड़ा साफ करने दे उपाऽ जेह्ड़े करदे रौह्ने होन्ने आं अस ते गंदा पानी सारें कोला जल्दी बमार करी उड़दा ऐ उस्सी फिर साफ करने ताहीं किश न किश कदम जेह्ड़े चुक्कने पौंदे न सानूं ते हून ते घरें बिच्च पानी साफ करने ताहीं आर ओ बॉटर मशीनां लाई दियां ऐं ते जेह्ड़ा पानी साफ पीने ताहीं बनाई ओड़दियां न पर मशीन बड़ी मैंह्ंगी होने दे कारण जैदातर लोग ऐनी लेई सकदे हैन मशीनां तो इस ताहीं अपने घरा बिच्च पानी साफ करने गी घरेलू जेह्ड़े टोटके न ओह्बी बनानै पौंदे न ते सेह्त ठीक रक्खने ताहीं पीने ओह्ला पानी ते काफी जरूरी ऐ एह्दी ते बड़ी लोड़ होंदी ऐ ते गंदे पानी कन्नै बमार होने दे चांस बड़े होंदे ते इ'यां ते घरें पानी जेह्ड़े इ'यां ते घर दा पानी जेह्ड़ा साढ़े न नलके औंदे न पी ऐच्च ई डपार्टमैंट दे पर चक्कर एह् ऐ कि पीने दे पानिया गी साफ करने दे अलग अलग तरीके जेह्ड़े घर अपनाए जंदे न जैदातर ते आर ओ प्यूरिफायर जेह्ड़े बॉटर मशीनां न लग्गी दियां लोकें दे घरें पर किश जेह्ड़ा गरीब तवका ऐ ओह् फिर पानियै गी साफ करने ताहीं बक्खरे बक्खे नुखशे अपनांदा ऐ ते इ'यां ते साढ़े घरें बिच्च नलकें दे जरियै पानी औंदा ऐ ते नलकें दे पानी अजेजें बी पूरी तरह साफ करने ताहीं सानूं बड़े सारे जेह्ड़े नुशके घरै दे बी अपनाना पौंदे न ते जेह्दे कन्ने अलग अलग तरीके अस करने होन्ने आं घरे बिच्च जि'यां पैह्ला तरीका ऐ पानियै गी बोआलियै पीना हून पानियै गी बोआलने ताहीं उदै कन्नै बी पानियें दे कटानूं शटानू न ओह् जंदे मरी तो पानी जेह्ड़ा पीने जोगड़ा बनी जंदा ऐ पानियै गी बोआलियै ते साफ करियै पीने ओह्ला जेह्ड़ा तरीका ऐ साढ़े पराने बजुर्गें पराने जेह्ड़े साढ़े स्याने लोग हे उं'दे चले दा अ'वा दे ऐ एह् बड़ा गै इक मनने दा तरीके ऐ पानियै साफ रक्खियै पीने दा ते एह्दै ताहीं करना केह् होंदे केह् इक भांडा लैना गर्म ते भांडा रक्खना अग्गी पर ते पानी पाइयै ते उस्सी उब्बलन देना ते जेल्लै उब्बलियै गर्म होइया ते उस्सी फिर कोई पंज दस मिंच उब्बलन देना सेका पर ओह्दे बाद च केह् करना असें कि तोआरी लैना भांडा थ'ल्लै पानी आह्ला ते फिर उस्सी असें ठंडा करना ते उदै कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़ा बी बिच्च कोई कटानू शटानू कोई जरासीम बड़े दे होन ते ओह् जेह्ड़े मरी जंदे ते पानी जेह्ड़ा साफ सुथरा पीने लाइक होई जंदा ऐ ते औह्दे बाद च जेह्ड़ा कि दुआ तरीका ऐ ओह् ऐ फटकरी फटकरी होंदी इक मुल्लें थ्होई जंदी ऐ फटकरी दा प्रयोग करियै बी अस पानी साफ करी सकने आं इ'दे च केह् करना होंदे कि एह् जेह्ड़ा फटकरी आह्ला तरीके ऐ एह् आसान ते बड़ा सस्ता तरीका इक इ'दे च केह् करना कि असें फटकरी लैनी ऐ ते पानियां दे स्हाबा सिर जेह्ड़ी फटकरी लेई लैनी ऐ खीर उस फटकरी कन्नै केह् करना असें पानी गर्म करना ते उस फटकरी गी बिच्च पाइयै ते थोह्ड़े चिर ल्हांदे रौह्ना पानियै दे बिच्च ते जिल्लै दिक्खी लेआ कि पानियां दा थोह्ड़ा जा रंग चिट्टा होन लग्गी पेदा ऐ सफेद होन लग्गी पेदा ऐ ते फेर असें केह् करना कि फटकरी कड्डी लैनी ते इ'यां इक होर तरीका होंदा इस्सी अस कपड़े बिच्च ब'नी ऐ ते कपड़े बिच्च ब'नियै बी फेरी सकने आं ते जिल्लै पानियां रंग बदलियां ते उदै बाद च केह् करना कि फटकरी बाह्र कड्डी लैनी ते एह् इ'यां इक तरीका इब्बी होना चाहिदा व गर्म बी होऐ पानी थोह्ड़ा जां सर्द गर्म होऐ ते उदै बिच्च फटकरी फेरनी ते उदै कन्नै केह् होंदे कि जिन्नियां बी बिच्च गंदे जरासीम न दुआ त्रीआ उदै बिच्चा मरी जंदे न पानी जेह्ड़ा साफ होई जंदा ऐ ते पीने लाइक होई जंदा ऐ इदे कन्नै मतलब सस्ता सेफ साउंड मतलब साढ़ा तरीका ऐ इक घरै बिच्च इ'यां ते पानी आई जंदा नलकें नुलकें पर उऐ नेहा साफ ने ना होंदे ऐ ते पर इक होर तरीका ऐ नाह्ड़े बिच्च मतलब कि असें बलीच बी पाई सकने आं बलीच पौडर होंदा बलीच पौडर केह् होंदा कि पानी जेल्लै असें मतलब जमा कीते दा होंदे टैंकियैं टूकियैं भरी दियां होंदियां एह्दै बिच्च कटानू जेह्ड़े मतलब आई जंदे न बिच्च उ'दै च केह् करना कि असेंं बलीच पौडर लैना ऐं ते कोशश एह् करनी कि जेह्ड़ा बलीच पौडर ऐ ओह् उ'दै बिच्च कोई सगंदा सगुंदी निं पेदी होऐ कोई कैमिकल कुमिकल ऐक्सटरा निं पेदा होऐ ते उस्सी अस पानियै बिच्च पाई सकने आं ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि जिन्ने बी जरासीम अण्डे उण्डे बिच्च दित्ते दे होंदे जरासीम न जेह्ड़े गंदे जेह्ड़े बमार करने ओह्ले नै हैज़ा करने आह्ले न ओह् जंदे मरी ते फिर अस पानी पी सकने आं ते होर बी बड़े तरीके होंदे जि'यां आलू टमाटरें दे शिलकें कन्नै बी अस पानी साफ करी सकने आं उस्सी केह् करना कि असें पानियै च टमाटरें ते आलूएं दे शिलके जेह्ड़े कट्ठे करियै रक्खी लैने उं'दै बिच्च थोह्ड़ी जी घर जेह्ड़ा ऐ इ'यां ऐलकोल थ्होंदी ते निं ऐ आसानी कन्नै ऐलकोल बिच्च पाइयै ते फिर उस्सी थोह्ड़ै चिर गिल्ला करियै नी ऐलकोल बिच्च पत्तरें गी ते गंदे पानियें च सुट्टी ओड़ने ते फिर ओह्दे बाद असें थोह्ड़े चिर उ'नें गी बेट करना उं'दा दिक्खना भला केह् स्हाब कताब ऐ उदै बाद जेह्ड़ा पेनी ऐ गंदा ओह् साफ होई जाह्ग बाकी होर बी बड़े सारे तरीके न पर जेह्ड़ा मेन तरीका साढ़े बजुर्गें सानूं सनाए दा ऐ ओह् पानी बोआलियै ते ठंड़ा करियै कोई पंज दस मिंट पानियै गी आंच पर रक्खो जेल्लै ठंडा होई गेआ फिर उस्सी पीओ उदै कन्नै केह् होंदे कि पानी शरीर बी ठीक रौंह्दा सेफ ऐंड साउंड़ रौंह्दा कोई टैंशन निं किश निं फिकर निं फाका निं ते एह् सारे तरीके जेह्ड़े साढ़े घरें बिच्च अपनाए जंदे न ते बाकी कलोरीन कलोरीन बी होंदी इक ओह् पाई सकने अस पानियै बिच्च घर ते उदै कन्नै बी जेह्ड़ा सब किश ठीक होई सकदा कम्म ते एह् सारे तरीके न बाकी नलकें नुलकें च पानी औंदा ऐ ओह्दै बिच्च बी उ'नें थोह्ड़ै चिर कट्ठा करियै रक्खे दे होंदा टैंकी बिच्च उदै कारण जेह्ड़ा साफ सफाई जेह्ड़ी बड़ी जरूरी ऐ बाकी टैंकी टूंकियां बी असें साला छें म्हीनें गी इक अद्धा बारी साफ करी ओड़ने होन्ने भांडे भुंडे धोइयै रक्खने पानिया रोजा दा भांडे़ धोना ते मुड़ियै भरना पीने आह्ला उदै कन्नै जेह्ड़ियां बमारियां बमूरियां दून रौङन बस एह् सारे तरीके न इं'दे कन्नै अस अपना पानी जेह्ड़ा साफ रक्खी सकने घरें बिच्च गै घरें बिच्च गै कम्म जेह्ड़ा जूस होई सकदा ऐ